हेल्ल' ऐ जौ दं नामाब्रा नोंनावलाय आलासि फैदोंमोनलै जौआलाय माबा बै आलासि मैन थारानो बियारसो लोङो ना आरो गोजा औ औ औ गोरानखौ लोङाना द नैथिंबो जाल्ला जालायबायलै सावरिनि बन सिननो मानसि लिंदोंलै आं ओंखायनो जौआनो थोआ थोआ जादों गोजा ब्लेक माउन्टैनखौनो लायनोसै दे औ औ औ थांनोसै होनबा आं लायनो ब्लेक माउन्टैन बियारा बे इलेभेनखौ दोनदो मिथिनाया होत इसे दामा एक्स' बिसआनो नङा होनबा खोनाबाय एक्स' बिसथा गोदानखौ फन्सास थाखासोनि लांनिसै लकेल दे दोनथार दे ओ थान्दा गोग्लैनायखाय बिदैखौनो मानसिफ्रा लोंनो बाबायना दा बे गोरान गोरानजों माबाजों लाबोनोसै आं अरजायालै बे लोंग्राफ्रासोदा आंहा जायखिजाया होनानै थगायनो हाबानो जायो गावसोर लोंनानै गगा मोनोना मायो दे जायखिजाया दे दोनदोल' थांगासिनो आं आं बिदिनो पास दुइ मिनिटसोनि उनावनो थांगोन आं दुइ मिनिटसोनि उनावनो नै थांनोसै ओहो गगा मोनोलै बिदैया दे दे

अ औ बिस्थिबार बाजार ना आंबो बावदोंसो